घरा दी जेह्ड़ी स्वेटर बनानी होंदियां ना ओह् शैल होंदियां न जे मतलव के कोई इन्ना मुश्कल कम्म ते निं ऐ असान कम्म गै ऊन्न दी स्वेटरां जेह्ड़ियां होंदियां न ओह् जैदा भक्खदियां न जेह्ड़ियां बजारू स्वेटरां होंदियां न ओह् घट्ट भखदियां न जेह्ड़ियां साढ़े पराने पराने बुजुर्ग ह ओह् स्वेटरां बच्चें गी बनाई बनाइयै गै पांदे हे अजकल्ल दे बच्चे बी उयो अगर असें उनें स्वेटरां बनाइयै पा देचै ते ओह्बी पाई लैंदे बेचारे ओह्दे च एह् ऐ की भखन जादै होंदी ऐ स्वेटरे बिच दुइयां स्वेटरां घट्ट भखदियां न एह्दे कन्नै कन्नै बुनाई दे कम्म कन्नै कन्नै मतलब की कुड़ियें स्टीचिंग दा कम्म बी सिक्खना चाहिदा में बी स्टीचिंग दा कम्म सिक्खे दा ऐ ते मेरा भ्राऽ करदा हा ते ओह्दे कोल अस बैठी बैठियै असें बी कम्म सिक्खी लेआ कियां कटिंग करा दा कियां सिलाई करा दा कियां तरपाई करा दा ऐ ओह्दे कन्नै कन्नै असें बी सिक्खी लेआ ते हून असें अपने घर कम्म खोल्ले दा ओह्दे दो तिन्न कुड़ियां रक्खी दियां न असें बी ओह्बी कम्म अपना बेचारियां गुजारा करी लैंदियां अस बी करी लैन्ने बच्चें दे कपड़े बी अस सीऽ लैन्ने लेडीस जिन्ने मतलव कि अजकल्ल जेह्ड़ा वी ट्रेंड चला दा ऐहें उयै नेआं अस सूट असें बनाइयै देई ओड़ना अजकल्ल पिंडें च शैह्रें च सेआई बड़ी बड़ी लैंदे न सिंपल सूटै दा गै ढाई तिन्न सौ रपेआ लैंदे न ते चलो उयो बची जंदा जे बंदे ई सीने आई जाए ते और